हेलो जी जी बताइए जी जी हँ हँ फेमस छै भोजन भोजनमे फेमस छै अहाँ की खयबै से कहिऔ जे खयबै से मिलतै अहाँकऽ सरकार नामी छै अहाँ अहाँ अहाँ की सब खयबै अहाँ अहाँकऽ की सब नाम यऽ याद से कहिऔ एतऽ उपलब्ध होयतै सब

हँ हँ तिलकोरा होयत छै ओकर चक्का होयत छै ओ ई जे छै ने ई तिलकोरा फड़ऽ छियै फड़ोके अहाँ भुजिआ बनाए कऽ खाए सकैत छी आ तकर बाद जे छै ओकर पत्ताके चक्का होयत छै चावल कऽ पीस कऽ ओकर बाद जे छै ओहिमे नमक हल्दी सब दै कऽ ओ सब बनैत छै बहुत बढ़िआँ मिथिलाञ्चलके खाना भेलै मेन मेन चीज भेलै ई सब जी जी जी मे मे हँ जी जी हँ चक्का दिअ ई भेल कहलहुँ जे अरबा चाउर होय छै ने कच्चा चावल ओकरा पीस कऽ सिला लोढ़ी पर ओकर बाद जे छै ओकरा बनाएल जाइत छै ओकरा ओहिमे नमक हल्दी नून सब चीज डालल जाइत छै तकर बाद ओकरा चक्का पत्ता कऽ तिलकोरके पत्ताके ओहिमे लपेट कऽ तेलमे फ्राइ करल जाइत छै ओकरा खाएल जाइत छै ओकरे कहैत छै चक्का आर अहाँकऽ हमर हमर सबके जी जी जी जी स जी अहाँके हमर स्वागत होयतै मिथिलेश बाबू अहाँ टेंशन नहि लिऔ तकर बाद जे छै अहाँकऽ अहाँकऽ एक नंबर दही दही खुआएल जाएत पेरा तकर बाद जे छै एतऽ लिट्टी चोखा हमर सबके नामी छै हँ लिट्टी चोखा याद आएल लिट्टी चोखा बिहारके जी जी जी जी जी जी जी जी पेड़ा मिलैत छै शुद्ध दूधके खोआके पेड़ा हँ भगबती स्थान छथिन तारा महरानी छथिन एतऽ पूजा अहाँ अयलहुँ हँ तऽ पूजा करब जरुर हमरा तरफसँ अहाँ आबू हम काल्हि मिलब अहाँसँ जी आबि कऽ आरामसँ मिल सकैत छी कोनो दिक्कत नहि छै जी जी जी